हम अमिताभ बच्चन श्री अमिताभ बच्चनसँ भेँट करय चाहब जँ हुनकासँ भेँट करबाक मौका हैत तऽ आ हुनका पुछबनि जे अहाँ एतेक दिनसँ जंँ अहाँ जहिया छलहुँ हेँ युवावस्थामे तहियासँ लऽ कऽ आइके वृद्धावस्थामे छी तथापि अहाँ से फिल्मी दुनिआँमे अहाँक सक्रिय योगदान भऽ रहल अछि आओर अहाँ हुनकासँ हम इएह पुछबनि जे ओ एकर की राज छै जे ओ एतेक एक्टिव छथि बीच बीचमे हुनका शारीरिक से व्याधिसभ सेहो होइत छनि तथापि किछु दिनक बाद ओ फेर ओहिना सक्रिय भऽ कऽ एकटा युवकसभ जकाँ से ओ अपन काजमे लागि जाइत छथि हुनकर बहुत सिनेमा हमसभ शुरुएसँ देखैत छलहुँ हेँ मुक्कदर का सिकन्दर तकर बाद दिवार जञ्जीर शराबी आज का अर्जुन तकर बाद हालो फिलहालमे सिनेमासभ देखलहुँ हेँ जे ताहि सभसँ हुनकासँ बहुत प्रभावित छी आओर चाहैत छी जे हुनकर ई सफलताके राज की छनि से हमरा लोकनिकेँ कहथि सएह अइ आओर ओकर सङ्ग सङ्ग ओ युवावस्थाकेँ युवा पीढ़ीकेँ ओ अपन से किछु मन्तव्य देथिन जाहिसँ कि जे युवकसभ हुनके जकाँ से युवावस्थासँ लऽ कऽ आ वृद्धावस्था तकमे हुनके जकाँ सक्रिय रहए आ उएह ऊर्जासँ से ओत प्रोत रहय आ ओ जेना फिल्मी दुनिआँमे अपन झण्डा गाड़ि देने छथि तहिना आनो युवा लोकनिसभ से अपन अपन क्षेत्रमे हुनका उत्सुकता हेतनि ताहि क्षेत्रमे ओ अपन से जीवनकेँ आगू बढ़थि आ उन्नत्ति पथपर अग्रसर रहथि